मधुबनीके मुख्य सन्स्थान सभ शैक्षणिक सन्स्थान बहुतो अछि जाहिमे कि एल एन एम यू कऽ यूनिवर्सिटीके अन्दर बहुत अबैया शैक्षणिक सन्स्थान कॉलेज सभ जाहिमे कि मधुबनीके आर के कॉलेज जनता कॉलेज आओर बहुतो जिला क इसकुल सभ छै झञ्झारपुर मे छै जनता कॉलेज आओर छै शिवनन्दन नन्द किशोर महाबिद्यालय सेहो छै जाहिमे हम पहिने पैढ़ो चुकल छी आओर ओतुका बहुत नीक ब्यबस्था रहै जाहिमे बहुत तरहक टीचर सभ सेहो छथि बढ़िऑं बढ़िऑं शिक्षित टीचर सभ छथि जेकि अपन पढ़बै के अलग अलग सभक तरीका छनि से बहुत बढ़िऑं सँ ओ पढ़ाइ करबै छथिन ओतुका फी ब्यबस्था सेहो बहुत सुन्दर छै किआकि तऽ बहुत बेसी फी नहि लगै छै रजिस्ट्रेशन काल मे जे लगै छै फीस से लागल बाद बाकी आओरो समय सभ छै जाहिमे फी किछु किछु लगै छै आओरो बहुत पढ़ाइ के ब्यबस्था सभ इसकुल कॉलेज मे बढ़िऑं बढ़िऑं छै जेनाकि हमरा सभके इसकुल सेहो लोहना गाम मे छलै हँ ओकरो इसकुलके ब्यबस्था बहुत ठीक ठाक छलै हँ जाहिमे कि आब प्लस टू सेहो ब्यबस्था शुरू हुअ जा रहल अछि पहिने नहि छलै हँ प्लस टूके ब्यबस्था लेकिन आब शुरू हुअ जा रहलै बिगत बर्षसँ ताहि मे बहुत ब्यबस्था आब कम्प्यूटर शके सेहो समय आबि गेलै हँ नया दौर छै कम्प्यूटर सेहो रहै छै सभ ठाम पढ़ाइ अखन ओते सुचारू ढङ्गसँ लेकिन शुरू नहि भेलै हँ लेकिन मधुबनी मे शैक्षणिक सन्स्थान केँ जते हेबाक चाही एखुनका समय मे ओ बहुत तरहक बदलाव भऽ चुकल अछि आओर देखल जाय तऽ मिथिला मे ओनहियौ शिक्षा कऽ ओते नहि छलै हँ पहिनका समय मे लेकिन आब मैथिली मे सेहो पढ़ाइ शुरू भऽ गेलै हँ जेनाकि दसमा मे सेहो मैथिली अहाँ राखि सकै छी मैथिली पढ़ि सकै छी मैथिलीके सभ तरहक अहाँ आगू पढ़ाइ लेल अहाँ अपन कऽ सकै छी ब्यबस्था किआकि तऽ मैथिली अहाँके बहुत ई छै एकटा पढ़ै बला चीज छै आ अपन सभके जे होयबाक चाही भाषा ओ मैथिली बहुत बढ़िऑं छै